औ बुंथाय औ माबा नै रुथिङा सोलायबायमोनलै जोंना बल खेलाना औ आमफाय थारमानि एसे माबा प्रे खेलायाबो बावथारलाना साननै सानथामल'सै ओंखायनो सारिताफ्रावनो फैनो हायोबा मोजां जागौमौन माबा खामानि जादों नामा दालाय खामानि माबाफोर दं नामा माबाफोर उसुबिदामोन उसुबिदाया

औ खोनाबाय गेलायनाया उनाव सोलायजासिगोन बे नोंसोरो जाथाराबालाय

औ कलेजा होनबाथ' जोबथ'वाखैना थाब ग'थ'वा दासानदि कइतारिगाव जागोन इज्यामफ्रालाय होनबा उनाव पस्टपन्ड खालामनानै उनाव खालामसै खेलाखौ जाया होनबा पस्टपन्ट खालामनानै उनाव लांसां खेलाखौ होनबा प्रेकटिस होयाबाथ' हानाय नङाना नों खेला गेलेनो होनबा लोगोफोरखौ खोन्थाला हरजोबदो आं माखासे फोरखौ होनहरनो मोनाखै सोरनिबा सोरनिबा नाम्बार गैयाना आंनाव औ दे जा हायो खोन्थाहरदो ओरै स्यार खालामला जोबनो थिनदो बे लोगोफोरखौबो गावनि लोगोफोरखौ खेलाखौ नोंसोर फरिख्खा जोबबा लासैनो सारा एसे प्रेकटिस आदामाससो होनानै होननानै खोन्थालायबानो जाबाय होनबानो मोजां जागोन फुं फुं बेलासि होनसै इसे टाइमाबो सर्ट जा सर्ट जाबाय नालाय फुं बेलासि होनांसिगोन फरिखा जोबैखौलाय माथो खालामनो हानो फरिखाखौथ' होनांगोन नालाय होदो दे फरिखा जोबबानो फैनो थिनबानो जाबाय दे होनबा